नमस्ते भैया नमस्ते भैया एक दिक्कत है कि आपने जो डिलेवरी मेरे को की थी उसमें ये उसमें दिक्कत है भैया आपने जो टीसट हमें डिलेवरी की थी उसमें कुछ कलर का कुछ कलर जो उसमें कलर है न उसमें कुछ गड़बड़ी है जो उसमें इस्क्रेच भी आ गया है इस्क्रेच है थोड़ा सा तो भैया हम हमें वो प्रोडक्ट नहीं अच्छी लग रही है जी बोलिए हाँ तो सर ऐसा है कि उसे वो प्रोडक्ट हमें ठीक नहीं लग रहा है और हमें चहिए भी नहीं और रिटर्निंग का बात कर रहे हैं हाँ ठीक है रिटर्न कर दीजिएगा लेकिन हमें दिक्कत यह है कि उसमें इस्क्रेच भी है और कुछ कलर के कलर का उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमें कुछ कुछ मैंने प्रोडक्ट देख रखा उसमें कि हमें थोड़ा से अच्छी प्रोडक्ट मिल गया है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे डिलेवरी जो आपने की है उसे आप रिटन ले लीजिए और हमें उसी बजट में हमें दे दीजिए हमारा प्रोडक्ट सर हाँ तो सर ये तो ठीक है लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए न किसी का हमें मान लीजिए कि हमें कल आ सकता है हमें उस अपने प्रोडक्ट के कल आ सकता है और आपने डिलेवरी कर दी है और मेरे पास आ भी गया है लेकिन प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ी है तो ऐसे में सर तो हमारा ही नुक्सान हो जाएगा न आपका तो हो या न हो पर हमारा तो नुक्सान ही हो जाएगा सर वो बात तो ठीक है लेकिन पैसे पैसे जो आप रिटन करेंगी उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा न जैसे कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट तो ले लेते हैं लेकिन पैसा आने में बहुत दिक्कत होती है ठीक भैया धन्यवाद ठीक धन्यवाद भैया इसके लिए धन्यवाद सजेसन के लिए